پورنیہ ضلع بہار کے سیمانچل کے علاقے کا صدر کہلاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہار کے اس علاقے میں چند سال قبل پورنیہ ایک اتنا بڑا ضلع تھا کہ اس میں کشن گنج کٹیہار ارڑیہ اور سپول کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا پورنیہ ضلع کی خواتین نے ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے یہاں کی خواتین نے ہر ایک میدان میں ملک ہندوستان کی خدمت کی ہے لیکن موجودہ وقت میں یہاں کی خواتین بہت سارے مسائل کے دوچار ہیں اور مختلف مسائل اور چیلینج کا وہ سامنا کر رہی ہیں ان کو حکومت کی طرف سے روزگار کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں چونکہ یہ بہار کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سیلاب کی وجہ سے ہر سال بھاری تعداد میں تباہی ہوتی ہے اور لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے غریبوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے غریب کسان کے گھر کی یہ خواتین حکومت کی طرف سے لاپرواہی کا شکار ہیں یہاں کی خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع اور راستے دستیاب نہیں ہیں یہاں کی خواتین کو اپنے ہنر دکھانے اور ان کی ہنرمندی کے لیے کوئی اچھے مواقع دستیاب نہیں ہیں اس وجہ سے یہاں کے خواتین ترقی میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس پر دھیان دے اور اس سلسلے میں کوئی بڑا قدم اٹھائے تاکہ خواتین ترقی کرے اور مردوں کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے ملک کو آگے بڑھائے